सिंधी भाषा असांजे गुजरात राज्य में तमामु घणो सुठो महत्वु रखे थी असांजी सिंधी भाषा हर हिकु जाती हर हिकु संस्कृति सां मेच खाई आहे गुजरात जे अंदरि जेके बि सिंधी समाज जा ॾिणु वार ऐं जेका बि धंधे करण जी रीत धंधा हुन सभिनी में हितां जे लोकल कोम्युनिटी सां तमामु घणी सुठी मेच खाई थी अचे असांजा जेके सिंधी ॾिणु वार आहिनि जीअं जन्माष्टमी थधिड़ी ॾियारी होली चेटीचंड नोमयूं ऐं ॿिया बि जेके बि ॾिणु वार आहिनि उन्हनि ॾींहं जेके बि रीति ऐं रवाजु खाधो पितो उथिणी विहिणी सभु असांजे राज्य गुजराती पब्लिक सां लोकालिटीअ सां तमामु घणी मेल झोल खाइनि थी असां पाणि सिंधी जी पंहिंजी भाषा खे जेतिरो महत्वु नथा ॾियूं एतिरो हितां जी कम्यूनिटी हुन भाषा खे वधीक महत्वु ॾे थी उहा बि असांजी भाषा ऐं संस्कृति सिखण में तमामु घणी दिलचस्पी रखनि था पर वक़्त ते तकाजे मुजिबि असां वटि इहे सरकारी अहिड़ा प्रबंधक आहिनि सहूलियतूं आहिनि जो असांजे प्रदेश जी भाषा प्रदेश जी पब्लिक प्रदेश में असांजी देश जी भाषा सिखी सघे जा अॻियां वधी सघनि हुनजे लाइ हुनजी घणी दिलचस्पी हूंदी आहे त असां बि कुझु इन्हनि जी संस्कृति भाषा सिखूं सिंधी पंहिंजे लेखे जेके बि ॾिणु वार उत्सव सरघसूं मेला लॻाइनि था सुठे नमूने लॻाइनि था त उन्हनि जी ॾींहंनि जी रौनक ॾिसण जे लाइ असांजे राज्य जी लोकल पब्लिक इंतिज़ारु कंदी आहे राह ॾिसंदी आहे असांजो जेके सेसाऊं खाधा पीता पहेरवेश आहे हुनजी बि घणी साराहना थींदी आहे हू असांजे पहेरवेश उथिणी विहिणी ते तमामु घणी रीस कंदा आहिनि ऐं असां बि हिन सिंधी समाज जहिड़ा थियूं सिंधी समाज में हिकिड़ी तमामु घणी सुठे में सुठी ख़ूबी आहे त सिंधी क़ौम हिकिड़ी महिनतूं दिमाग़ी ऐं होशियारी वारी क़ौम आहे जंहिंजो जमा पासो इहो आहे त उहो जंहिं बि कमु में हथु विझंदा आहिनि त सुठे नमूने सफ़ल थियनि था त इहा सफ़लता हितां जी कॉम्यूनिटी हासिल करण लाइ असां दिलि सां सुठो सबंध रखे थी नाता रखे थि उन्हनि खां सिखण जो भलो कुझु कराए थी

सिंधी भाषा सिखण लाइ घणा प्रयत्न कनि था ऐं घणा घणा हितां जा लोकल माण्हू असांजे राज्य जा सिंधी भाषा खे सुठे नमूने की अधूरी सधूरी की आॾी फीॾी भाषा ॻाल्हाए सिंधी भाषा सिखण जी कोशिशि कंदा आहिनि सिंधी भाषा हिकु सुठी ऐं मिठी भाषा आहे जंहिंजो प्रभाव पंहिंजे राज्य में न देश में न सॼी दुनिया में पवे थो जंहिंजो फलस्वरूपो जेका सिंधी भाषा जी गुजाण पई आहे इनजे करे सिंधी घणा अॻियां आहिनि संस्कृति ऐं भाषा ॿई हिकु ॿिए सां ताल मेल मिलाइनि थियूं इनजे करे पंहिंजे सिंधी समाज जी आर्थिक तरक़ी घणी थी आहे जय झूलेलाल